महिन्द्रा कम्पनी बोल रहै है सर बोले कि हमरा अथी लै के रहै एकटा एस्कार्पियो लै के रहै कना कि रेट यऽ इन्सोरेन्स गाड़ीके हँ तऽ कना कि छै से कहु ओकर बारेमे कनी हँ गाड़ीके इन्स्योरेन्स कराना रहै कना कि छै ओहिमे रेट कना कि छै महेन्द्रा एस्कार्पियो छै हँ कतेक पचास हजार बहुते नहि भऽ गेल सर यौ अच्छा दू सालके भी इन्सोरेन्स होयत सर डिस्काउंट एहिमे केना कि यऽ से कनी कहू मिला कऽ अच्छा डिस्काउंट नहि होयत एके बेर गरीबके कान काटबै की कनी मिलाके कहू ने अच्छा एहिमे डोकोमेन्ट सब कि सब लागत से हमरा कहू तऽ अच्छा अच्छा अच्छा गाड़ीके फोटोवो चाही हँ एहिमे कहलहुॅं सर कनी मिलाकऽ एहिमे करबै तब ने हेतै पचास हजार टका अहाँ बहुत मागि रहल छियै किछो तऽ मिलबो करतै ने अहुँ कऽ मिलतै ने ओहिमे ओना थोड़ी ने होइ छै तऽ मिलतै तऽ कनी मिलाके कहू ने ओते एके बेर कमीशन नहि राखि लियै ने अपने टा बा पाँचे हजार डिस्काउंट भेल सर यौ

हे ओना नहि करू नै कनि आओर कथी करू एके बेर गरीब के कान नहि काटू हँ कतेक दिन तक एहिमे अथी रहै छै से कहू ने भैलेडिटी कतेक दिन तक कतेक दिन तक रहै छै एक साल से पाँच साल तक अच्छा पाँचोके रेट बताबू तऽ हमरा

हँ अस्सी हजार रुपैआ हँ आओर पाँचमाँके कतेक एक लाख दस हजार पाँच सालके लेल तऽ एहिमे सर कोनो छुट बेस पाँच सालके लेल आँय हमर गाड़ीके अखन सर एक साल मात्रे भेलैया ठीके छै हम पहुँच रहल छै ऑफिस पऽ तऽ बात करै छी